میں اپنے علاقے سے دو ایسے سیاست دار لوگوں کو جانتی ہوں مفتی محمد اسماعیل اور دادا بھوسے انہوں نے میری پرسنل لیول پہ تو کوئی مدد نہیں کی ہے پر ان کے ایجنڈے اور ان کے کام کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہے جو دادا بھوسے کا ایریا ہے وہاں پہ وہ کام کرتے ہوئے اور روڈ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں پر جو مفتی محمد اسماعیل کا علاقہ ہے ادھر روڈ اور روڈ کی حالت اور برج بننے کا برج بننے میں بہت سا بہت وقت لگتا ہے جس کی وجہ سے دادا بھوسے کا کام مجھے بڑا اچھا لگتا ہے